हल्लो जय झूलेलाल हा हा अच्छा अच्छा तव्हांखे हीअं नम्बर काथऊं मिलियो अच्छा अच्छा हा अच्छा बढ़िया त तव्हां तव्हां काथे रहंदा आहियो अच्छा अच्छा अच्छा त ठीकु आहे तव्हां ॿुध ॿुधाए रखिजो पोइ तव्हांखे टाइम ॾींदासीं असां अञा हिन वक़्ति असां ॿीं जॻह लॻियल पिया आहियूं कमु था कयूं हा हा सभिनी खां बेस्ट सामान अथव हितां हितां ई वठो तव्हां हा हा न न ठीकु आहे हा हिकदमि तां सामान वठो बेस्ट सुठे में सुठो वठिजो और जीअं की लॻायऊं त कोई दिक़त न अचे हा हा हा हा बसि ॿ ॾींहं टे ॾींहं असां थोरा बिजी आहियूं हुन खां पोइ तव्हां फ़ोन कजो त असांजा मा माण्हू ख़ाली थी वेंदा पोइ तव्हां वटि अची वेंदा सभु कटिंग जी ज़रूरु हा त तव्हां वरी ॿिए खे न सॾु कजो असां इंतज़ारु कंदासींव और तव्हां जीअं ॿ ॾींहुं पोइ मां फ़ोन कंदीमांव पोइ तव्हां जंहिं महिल चवंदव असां अची वेंदासीं हम्म हा हा हा हिकदमि हा हा ठीकु आहे हम्म हम्म हम्म असां असां वटि भेण लाहिनि लॻियल हूंदी जे हिकिड़े हंधु करे अञा फ्री थींदा ना आहियूं ॿीं जॻह फ़ोन अची वेंदी आहे त असां पाणि बिज़ी आहियूं और हाणे हेॾी हाणे एसियूं सभु जॻा चालू थी थियनि त सभिनिनि जा इहे सभु हा हा हा हा न त बसि ॿ ॾींहं ॿियो इंतज़ारु करे वठो असां तव्हांखे फ़्री थींदे ई तव्हांखे फ़ोन था कयूं

जय झूलेलाल